मेरे हिसाब से तो गायक यही गलतियाँ करता है कि वह कभी भी कुछ भी खा लेता है या कभी समोसे वगैरह या जो तेल की जो बनी चीज़ें होती हैं वो उसे मेरे हिसाब से उसे थोड़ा परहेज रखना चाहिए उनसे क्या है के जो तेल की चीज़ें होती है या वो क्या करती है गले में थोड़ी ख़राश कर देती तभी सही नहीं करती उससे के आवाज जो हमारा जो गले का पाइप होता है वो भी थोड़ा चीकना कम रहता है उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं यह सब चीजें मेरे हिसाब से उनको वही ये जो गलतियाँ है ये उन्हें नहीं करनी चाहिए और इनसे बचा तो कैसे बचा जा सकता है कोई हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गरम पानी पिएँ और ज़्यादा यह चीकनी चीज़ें नहीं खाएं उससे सही रह सकता है